जौगाथाइनि बेलायाव जोङो बाथ्रा रायलायनांगौबा गोबां बिथिङाव जौगानायनि फारसे सानहरनांगौ जायो जेनेबा जों क'क्राझार जिलानि मानसिफोरा गिबियै जोंहा आबाद मावनायनि गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय हिसाबै जों आबादनि बागै रायलायनांगौ जायो जुदि आबादनि जौगानायनि खोथाखौ होनोबा आबाद मावनाय बेलायाव गोबां जौगादों जेनेबा जोंहा गोबां जेनेबा हाय येलडिं सिड नङा होनबा बेबाादि बुस्तुनि जोंहा बेगर मोननायनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि माइ फिथाइ बेफोरखौबो जोङो सोरजिनो हादों बेनि थाखाय जोंहा गभार्नमेन्टनिफ्राय माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे फान्डिंसफोर गोबां रोखोमनि जोलैफोर आरोखि ना बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रियाव मोननो हायो जेनेबा एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय जोङो माखासे जुखामफोरखौ नांगौबा एबा बेसरफोखौ नांगौबा माखासे फिफां फुलिफोर गायनांगौबा जों बेखौ भारत सरखारनि बानजायनायाव फ्रिनि एबा बेसेन होनाङै जों बेखौ मोननो हायो आरोखि बे जाहैबाय आबादनि फारसे जौगानाय हिसाबै बेखौ बुंनाय जाबाय फाहामथाइ सुबिदाखौ लायोबा जोंनि क'क्राझार जिलायाव गोबां रोखोमनि हस्पितालस जेनेबा फाहामथाइ सुबिदाखौ जों दा मोननो हाबाय सिगाङावथ' जोंहा आर एन बि रुपनाथ ब्रह्म हस्पितालसल'मोन दा बेवहाय जोंहा मोखासे बिरात राखोमनि क्लिनिकसफोर ओंखारबाय ओमफ्राय प्राइभेट हस्पितालस ओरै एम आर एम बिरात मुंदांखा बेयो बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि फेसिलितिस हेल्थ फेसिलितिस बेफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरोखि आरो दा पि एम सि जा प्राइमारि हेल्थ फेसिलिति जायनोखि ओ प्राइमारि हेल्थ सेन्टार बेफोरनि खोथा रायलायनांगौबा जोंहा दा गामि गामियावनो जेरावबो आसाफोर हेल्पारफोर जेनबा आइ सि दि एसनि मानसिफोर सुबुंफोर थानाय हिसाबै जोंहा गथ' बैसोनिफ्रायनो जोङो माखासे नांगौ गोनां बेमारफोरनि टिका बेफोरबायदि बस्तुफोरखौ मोननो हायो ओमफ्राय दा जोंहा हावरिया थासारिखौ बानायनाय माने जेनेबा अर्फानेज हम नङा होनबा अर्फानेज हम बेफोरबायदिया जोंनि गासैबो जिलायावनो मोनसे मोनसे थाजोबो एबा अल अल्ड एज हम बे बोराइ बुरैफोरनि थाग्रा जायगा बिसोरखौबो जोङो मोननो हाखायो आरोखि ओमफ्राय अमेन इमपावारमेन्टनि खोथा रायलायोबाथ' दा जोंनि जायनोखि सरखार भारत सरखार जायनोखि दा नरेन्द्र मडि बिथांनि अननायाव अमेन इमपावारमेन्टा बिराद गोहोम खोख्लैगासिनो आरोखि बिराद दावखोगासिनो ओ फ्रि जायनोखि मा होनो जोंनि हाउस वाइभ जायनाखि मानसिफोरा जायनोखि इडुकेसननि फारसे नङा बिसोरनि थाखायबो अमेनफोरनि थाखाय बिसोरनि नामाव आरोखि जेनेबा रेसन कार्ड बेफोरो गासिबो आयजोफोरनि नामावसो जाखायो आरो जायनोखि दा न' न' मोननाय जेनेबा हाउसिं फेसिलिति बेफोरबादि होनाय जादों बेसोरबो जायनोखि मोनदों बिसोरबो गासिबो हिनजाव आयजो हाबा जानाय बिसिनि नामावसो होनाय जाखायो होनबा जों आयजोफोरनि सायाव लाबाबो जेनेबा हाबा जानाय बिसिनि सायाव जों खोथा रायलायबाबो हाउसिं फेसिलितिया गासिबो आयजोफोरनि सायावसो जाखायो आरोखि किन्तु दा आरो इदुकेसनसावबो जेनेबा जोंहा बेटि बचाउ बेटि पढावनि बे मोनसे स्किमनि आन्दाराव जोंहा गथ'फोरखौ फरायनायनि सायाव बिराद बिथोन होनाय जादों जेनेबा बिहोमा होनाय जादों ओमफ्राय बिसिनि बे स्किमनि सिङावनो जोंना दा इउनिभारसिति जायनोखि कलेजाव थांगोन बिसोरनि थाखाय जोंहा स्कलारसिप माने जेनेबा थामजि रोजा एबा जिसे रोजा एबा जिनैरोजा बेबादि बान्था होनाय जागोन आरोखि जायनोखि कलेज लेभेल बेफोरबायदियाव थांगोन आरो जेनेबा हमनानै लादो हेल्थ फेसिलितिनिखौ दहाय होनोबा आयुसमान कार्ड दा जायनोखि मोनसे बे हेल्थ केयार स्किम आरोखि बे बयनिबो थाखाय बानायदों जेनेबा देहायाथ' जेनेबा अमेन इमपावारमोननि हिनजावफोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय बेल' नङा नालाय होनबा जुदि नैबे गभर्नमेन्टा मा खालामदों आयुसमान कार्ड जायनोखि जोङो फ्रि सिकित्सा लानो हागोन हस्पितालफ्राव माने फ्रि अफ चार्ज बेफोरबायदि होनाय फेसिलिति होनाय जादों आरोखि जायनाखि जोंनि हेल्थ फेसिलिति एबा हेल्थ सेक्तराव मोनसे दावगा होनायनि मोनसे बिराद मोजां आगान सुरनाय